बच्चा छलहुॅं तब इसकुल जाइ छलहुॅं सब संगी साथी मिल कऽ एकठाम खेलकूद करै छलहुॅं आओर आब से नहि रहलै मोबाइल जमाना आबि गेलै बच्चा जन्म लैत देरी हुनका आगाँ मोबाइल दऽ दै छै गार्जियन बहुत गलत करै छथिन जे बच्चाके इसकुल नहि भेज मोबाइल पर लगा दै छथिन और बच्चाके ओहिसँ पढ़ाइ लिखाइ बन्द भऽ जाइ छै आब सब चीजके सुविधा छै इसकुल कॉलेज जगह जगह पर खुलल छै तब सब फोन पर व्यस्त रहै छथिन आओर टाइम बर्बाद कऽ लै छथिन हमरा सबके टाइम छलै जे बच्चामे जाइ छलियै इसकुल तऽ खेल कूद करै छलियै आओर एहन जगह छलै जे घुमै छलियै आओर बहुत नीक लागै छलै ओ समय सब आब याद आबि रहल अछि जे ओ समय फेरसँ रहितै तऽ बहुत खुश रहितौ आओर आब बच्चा सबके एते सुविधा रहितौ बहुत कम कम पढ़ाबै लिखाबै छथिन आओर पहिले जमाना छलै जे दिक्कत होयत बहुत आगाँ बढ़ै छलै आब सब किछ कऽ सुविधा रहैत बच्चा बहुत कम पढ़ै लिखै छै